हमसब दरभंगा महराजक क्षेत्रमे मिथिलाञ्चलमे छी ओ दरभंगा महराजक क्षेत्रमे पड़य छै हुनकर मिथिलाके विकासमे अहम योगदान छलनि रोजगारसँ लए कऽ शिक्षासँ लअके सब चीजमे बहुत मिथिला बासीके लेल कयलखिन ओ ओ सरहानीय रोजगारके लेल एकसँ एक मिल बनेलथि चिन्नी मिल सूता मिल लेदर फैक्ट्री सब समुदायके लेल काज करय छलखिन ओ रोजगारके लेल जनताके लेल एकसँ एक कॉलेज इसकुल आओर धर्मके लेल मन्दिर सब बहुत काज कयलथि हमर सबके राजा राजा कर्म सोची छलथि नीक राजा छलथि ओ आओर बहुत सुन्दरसँ राज चलबय छलथि ई हम बाबू बाबासँ दायजी सँ हुनकर बारेमे सुनय छलहुँ हुनकर आसन उठय छलनि राजा साहेबके आओर आसन उठय छलनि तऽ स्वतन्त्रता सब जखने स्वतन्त्र देश भेल तैमे साठि मोन सोना हमर दरभंगा महराज देने छलखिन सरकारके देशके अर्थव्यवस्था चलाबयके लेल साठि मोन हमर बाबा कहय छलथि दायजी कहय छलथि खीस्सामे तऽ आओर एना जतेक आओर सबसँ पहिल पहिल हवाइ जहाज हमर दरभंगा महराज लेने छलखिन सहयोगके लेल हुनका लग हवाइ जहाजो ओइ समयमे छलनि स्वतन्त्र भारतके हमर राजा बहुत सराहनीय योगदान देने छथिन राजके लेल आओर देशोके लेल जब स्वतन्त्र भेलय ओ तखन हुनका लेल